जूनागढ़ शहर में स्वास्थ्य विभाग जे बारे में पाण ॾिसणु वञू त पहिरीं खां वधीक घणेई सुधार थी विया आहिनि हर एक वस्तू हर एक मशीनरी ॾिसण वञू जंहिंसां जंहिंसा हर एक ट्रीटमेंट ॾिसणु वञू हर एक शइ हाणे जूनागढ़ में एवेलेबल थी वयी आहे अची वयी आहे पहिरियां जूनागढ़ में जाम तकलीफ़ू थींदी हुयूं हितां खां कुझु बि थे तकलीफ़ या वॾी बीमारी हूंदी हुई या कोई वॾो इलाजु हूंदो हुयो त हुनजे करे असांखे राजकोट अहमदाबाद सूरत बड़ौदा केॾी महिल बॉम्बे तक मोकिलींदा हुया अने हुन टाइम में छा थींदो हुयो के जेसि जेसिताईं पुजूं उन रस्ते में ई माण्हूं जो देहांत शांति थी वेंदा हुया अऊं घणन परिवारनि में इन तकलीफ़ुनि जे करे पंहिंजा वॾा सॾा गुम करे छॾिया आहिनि पंहिंजे पाण खां दूरि करे छॾिया आहिनि पर धीरे धीरे जूनागढ़ जो विकास थींदो वियो ऐं सरकार बि थोरी सम्झि में पई के हाणे हिनजो कुझु त पाण खे रस्तो कढणो पईंदो अने धीरे धीरे हिते वॾा पढ़ी करे डॉक्टर थी करे आहिया हिते अलाई हॉस्पीटल खोली अथऊं हाणे त जूनागढ़ में ॾाढी मल्टी स्पेशल हॉस्पीटल थी वियूं आहिनि ॾिसणु वञूं त जीअं त्रिमूर्ती हॉस्पीटल माकड़े हॉस्पीटल आहे ऐं मेन असांखे सिवील हॉस्पीटल जो सरकार ॾाढो सुठो लाभ ॾिनो आहे उनखां पोइ अर्बन हेल्थ सेंटर नगर सेवा निगम जो नालो त सभिनि ॿुधो ई आहे सॼे भारत भर में जानकारी हूंदी ऐं ख़ासिकरे गुजरात में हिनजो लाभ ॾाढो सुठो मिली रहियो आहे असांखे अर्बन हेल्थ सेंटर आहे जेको उहो ग़रीबनि खे के पैसे वारनि खे ॾिसणु वञू त ऑलओवर सिटीअ में शहर में इनजो अलाई सुठो लाभ ॾिये थो पियो निःशुल्क निःशुल्क भाव सां पैसा न ॾेई करे फ्रीअ में पाण चऊं त मुफ़्ति में उन्हनि जी सेवा मिली रही आहे अर्बन हेल्थ सेंटर जो कमु छा आहे त हरहिक शहर शहर में शहर जे हर हिक एरिया में हर हिक कुंडुनि में ॾिसण वञू पाण चऊं त जूनागढ़ में जीअं ॾिसूं था असां भई टीमावाड़ी आहे हिकिड़ो अलॻि इलाइक़ो थी वियो अम्बेडकर नगर थी वियो गांधी ग्राम थी वियो दौलत पुरा थी वियो सम्झो जोशी पुरा थी वियो तॾहिं सभिनीनि हंधि अर्बन हेल्थ सेंटर जी उते सरकार ख़ूब सुठी रचना सुविधा रखी आहे ऐं कोरोना जो टाइम अॼु खां पाण ॿ साल अॻु ॾिसणु वञू त कोरोना जो त ॾाढो कहर लॻो पियो हुयो सॼे भारत जे मथां ॾिसो त सॼे विश्व जे मथां पर पाण भारत जी ॻाल्हि कयूं त उन टाइम में त कोरोना नओं नओं हुयो ऐं जीअं त माण्हूं ॾकी विया हुया कंहिंखे कुझु सम्झि न पई अचे हीउ कोरोना आहे छा इहो कोरोना करे छा थो उन टाइम में कंहिंखे सर्दी बुख़ार खां चालू थिए कंहिंखे बुख़ारु थिए कंहिंखे श्वास जी बि तकलीफ़ थिए कंहिंखे खंगु न पई लहे अने ॾिसणु वञू त कोरोना जी जेकी महामारी हुई कोरोना जो जेको कहर पियो हुयो उन कहर खां नतीजे कोई छुटकियो कोन्हे कंहिंखे छुटकारो न मिली सघियो हुयो उन टाइम में ख़ासिकरे असां जूनागढ़ में त मां चवणु चाहींदसि के हॉस्पीटलनि जी दिक़त थी वयी किथे बेड न पिया अवेलेबल हुजनि

अलाई माण्हूं परेशान पिया थियनि किथे ऑक्सीजन जी किट न पयी मिले किथे ब्ल खून जी तकलीफ़ हुई किथे रिपोर्टियूं कराइणी हुयूं तकलीफ़ हुयूं उन टाइम में हिते ॿ टे लेबोरेट्रियूं फटाफटि पंहिंजे पाण खे पंहिंजे पाण में हू बि थी वियूं सरकार जी सहमतीअ सां उहे किट्स पिए ॾिनऊं हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि जूनागढ़ में के फिल्टर जो धंधो मां उन लाइ चवणु चाहींदसि हिक फिल्टर जो धंधो सोनल एजेंसी वारा अंकित अहमद आहिनि उन्हनि हिकिड़ो नओं अविष्कार कयो पंहिंजे फिल्टरनि जे सामान मां बाउल मां फिल्टर जा जेके बाउल हूंदा आहिनि जंहिंमें पाण केंडल विझंदा आहियूं मेमरन बि पवंदियूं आहिनि जेको बि इहो मेन फिल्टर जे धंधे मां फिल्टरनि जी शयूंनि मां नड़ियूं लॻाए करे ऑक्सीजन किट ठाहियऊं उनजो अविष्कार थियो सॼे जूनागढ़ में किथे बि किट अवेलेबल न पई थिए त इहा जेकी पाण हाथ गिरी हाथ कारीगरीअ सां ऑक्सीजन किट ठहियल हुई उन्हनि जो बि माण्हुनि डॉक्टरनि बि ॾाढो सम्झो त इलाजु कयो आहे अन हिन कोरोना जे टाइम में घणी तकलीफ़ूं झेलण में घणो कुझु सिखण बि मिलियो घणो कुझु विञायोसीं बि अॼु ताईं ऑक्सीजन जे पुठियां भॼूं पिया उहा ऑक्सीजन जी किटूं घर ठाहिणु सिखीयूंसी त कोई कोई ऑक्सीजन बिना जो पंहिंजो वॾो सॾो बि ॻुमायोसीं ॿियो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पीटलूं जनरल हॉस्पीटलूं जूनागढ़ जी सिविल हॉस्पीटल त ॾाढी वॾी ठही आहे अने लाभ बि एतिरो सुठो मिलियो आहे पर हेड़े कोरोना जे बि कोरोना में हुते पंज सौ बेड रखण खां पोइ बि तकलीफ़ू थियनि पियूं पोइ बि माण्हुनि खे ॿाहिरि मोकिलणो पियो पए जूनागढ़ जिले जे हिसाब सां जूनागढ़ शहर में राजकोट अहमदाबाद जहिड़ी सुविधाऊं हाणे उपलब्ध थी वियूं आहिनि अने कोरोना जे टाइम में जूनागढ़ त खे घणो विकसित थियण जो मौक़ो मिली बि वियो हो हाणे कुझु अहिड़ो कोन्हे बाक़ी के कोई बीमारी हुजे अने कोई इलाजु जूनागढ़ में न थिए